ہیلو کیا آپ امیزون کسٹمر سروس سے بات کر رہے ہیں دراصل میں کچھ دِن پہلے میں آپ کا امیزون ایپ استعمال کر رہی تھی تو وہاں مجھے ایک آئرن دکھائی دی جو کہ مجھے بہت پسند آئی اِس لیے میں نے اُس کو خریدنے کا فیصلہ کیا کیونکہ یہ صرف پانچ ہزار روپئے کی تھیں اور آج مجھے یہ آئرن کا آڈر مل گیا ہے اِس کی وائکنگ بہت اچھی ہے یہ بہت اچھی طرح پیک تھی یہ بہت لائٹ ویٹ ہے جس کی وجہ سے اِس کو استعمال کرتے ہوئے ہاتھ نہیں تھکتا ہے اِس میں آٹو آن اور آٹو آف کا آپشن بھی ہے اِس کا وایر بھی کافی لیندی ہے جس کی وجہ سے کپڑوں پر آئرن لگاتے ہوئے کافی آسانی ہوتی ہے اِس میں کافی سارے آپشنس ہیں جس سے سوتی کپڑوں کا نائلون کپڑوں کا وولن کپڑوں کا مجھے یہ آئرن بہت پسند آئی